हिकु सुठो गायकु कहिड़ी बि भाषा में गायन करे सघे थो बस उन खे स्वरनि जी ॼाणु हुअणु खपे पोइ हुन खे कंहिं बि भाषा में ॻाइण खां डिॼण जी ज़रूरत न पवंदी आहे हुन खे हरु हिकु स्वर जी ॼाण हूंदी आहे की कहिड़ी भाषा में कहिड़ो सुरु खणणु घुरिजे जॾहिं हू ॻाइण सिखंदो आहे तॾहिं हुन खे हर हिकु लफ्ज़ु हर हिकु स्वर हर हिकु ध्वनी जी ॼाण ॾिबी आहे तॾहिं ई हू सुठो गायन करे सघे थो हिकु सुठो गायकु गायन करण खां कॾहिं बि पुठिते न हटंदो आहे छाकाणि त गायन ई उन जी कला हूंदी आहे और हूअ पंहिंजी कला हरु जॻहि ते पेश करण जे लाइ हरदमि तियारु हूंदो आहे स्वर जी गायन करण जे लाइ हुन खे शांति वारो माहोल ई वणंदो आहे